जयपुर में मुख्यतः सभी जाति के लोग रहते है राजपूत बहुतल्ले लोग ज़्यादा हैं इसके अलावा बनिया रहते है ब्राह्मण रहते है जनजाति में यहाँ पर कुमावत रहते है भील रहते है डोलिया रहते है सभी जनजाति व जाति के लोग जयपुर में है आदिवासी समूह की बात करूँ तो डोलिया यहाँ पर है जिनके बारे में मैं जानता हूँ भाषा की बात करूँ तो राजस्थानी भाषा जयपुर की जो है वो यहाँ बोली जाती है मारवाड़ी भाषा बोली जाती है जोधपुरी भाषा बोली जाती है सभी तरीके की भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं जयपुर कि भाषा अलग है जोधपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की भाषा मारवाड़ी है बाड़मेर की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी भाषा में अंतर आ जाता है